हमारा एक बहुत बड़ा बगीचा है जिसमें कि हमने अलग अलग तरह की सब्जियां पेड़ पौधे फल फूल ये सब उगा रखे हैं उन पेड़ पौधों सब्जियों और इन सबके रख रखाव के लिए हमें उसको बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत होती है क्योंकि उनमें कीड़े मकौड़े लग जाते हैं या जो फल है वो खराब हो जाते हैं सड़ जाते हैं तो उसके लिए हमे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जैसे कि कीटनाशक दवाईयाँ डालनी पड़ती हैं समय समय पर पानी देना पड़ता है खाद डालनी पड़ती है क्योंकि हम अपनी खुद की खेत की और घर की जो सब्जियां है वहीं बनाते हैं और वहीं खाते हैं और डेली मर्रा मे वही इस्तेमाल करते हैं तो उनके रख रखाव के लिए और फूलों को संभाल के रखने के लिए भी हमें डेली बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है पानी देना पड़ता है धूप से बचाकर रखना पड़ता है क्योंकि यदि हम फूलों को धूप मे रख देते हैं तो वह बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं सड़ जाते हैं गल जाते हैं और जो कीटनाशक दवाईयाँ हैं अगर वो हम समय समय पर सारे पेड़ पौधों पर ना दे तो पेड़ पौधे गलना शुरू हो जाते हैं सड़ना शुरू हो जाते हैं और अपने साथ साथ बाकी पेड़ पौधों को भी खराब कर देते हैं जिससे कि बहुत ज्यादा नुकसान होता है और एक बार का नुकसान होने के बाद जल्दी से पेड़ पौधे लगते भी नहीं है उनको बहुत ज्यादा ध्यान रख रखाव रखवाली की जरूरत होती है तो इसीलिए हमें कई कठनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है